मां मेपर में लीलासाह कुटीया जे पासे में पंहिंजो घर वठां थो त हुते मूंखे लाईट जो कनेशन कराइनो आहे त लाईट जे कनेशन लाइ मूंखे किथे अप्लाई करिणी पवंदी आदिपुर में अप्लाइ करिणी पवंदी यां पोइ अंजार में अप्लाई करिणी पवंदी किथां खां मूंखे लाईट जो कनेशन मिलिदो हो तव्हां मूंखे ॿुधायो हुन लाइ कहिड़ा मूंखे काग़र वग़ैरह खपंदा अओ राशन कार्ड खपंदो के मकान जा काग़र खपंदा छा छा काग़र खपंदा मूंखे बराबरि लाईट जो कनेक्शन मिली वञे कहिड़े किथे लाईट जो थंबिलो लॻंदो ऐं लाईट सॼो ॾींहुुं लाइट ईअं न बंदि चालू बंदि चालू थिए त मूंखे तव्हां लाईट जो कनेक्शन वठाए ॾियो ऐं कहिड़ा कहिड़ा काग़र खपंदा मकान जा काग़र फ़ोटू हुन सभिनि जी तव्हां मूंखे इंक्वाएरी करे ॿुधायो ऐं प्रोसेस जी चार्ज वग़ैरह घणो लॻंदो सभु तव्हां मूंखे पुछा करे ॿुधायो छा डोक्यूमेंट ऐं चार्ज आहे सॼी मूंखे तव्हां उनजी इंक्वेरी डीटेल कढी ॾियो